हा मां पंहिंजनि साहिड़ियुनि सां हिक दफ़ो कलसूबाई वञण जो प्रोग्राम ठाहियो छाकाणि त मूंखे ज़िंदगीअ में ट्रेकिंग जो आज़मूदो वठण जी जाम इच्छा हुई कलसूबाई महाराष्ट्र जी सभु खां वधीक ऊंचाईअ ते आहे जेका अहेमदनगर डिस्ट्रिक जंहिं अकोला में आहे या सहयात्री पहाड़नि में हिक साणु छ्ह सौ छहतालीअ मीटर ऊंचाईअ ते आहे इनकरे हिनखे महाराष्ट्र जो एवरेस्ट बि चवंदा आहिनि ट्रेकिंग करण सां घणेई ॻाल्हियूं सिखयमि जीअं त मां आतम निर्भरता पंहिंजो पाण सां पाण खे संभालणु क़ुदरत सां पाण खे ठहिकाइण ऐं ट्रेकिंग सां असां मानसिक ऐं शारीरिक रूप सां मज़बूती थियूं था ऐं हर समस्या जो हल हल बि कढी सघूं था मूंखे पहाड़ी रस्तनि में वञण में ॾकंदी हुअसि पर ट्रेकिंग सां मुंहिंजो इहो डपु निकिरी वियो